मेरा नांऽ विमला देवी ऐ में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्ने आह्ली आं ते रिआ देआली दा ध्यार आवा दा हून त्यारियां करनियां खाने पीने दियां केह् किश मंगाना केह् किश खाना ते पनीर बगैरा पूड़ियां बनानियां मठाई बनानी ऐं सारें जनें गी सद्दना हल्ले म्हल्ले आह्लें गी मठाई बंडनियां ते घरै दिया त्यारियां करनियां सफेदियां हर इक्क जगनमालां बगैरा लग्गा दियां न इस बेल्लै सारे त्यारियां होआ दियां न हर जगह शैह्रें बजारें बी होआ दियां घरें बिच बी होआ दियां ते असें बी करनियां भैनें भ्रांएं बी औना भैनें टिक्के लगाने सारा किश करना ते खाने पीने दा इंतजाम पूरा करना जो खाना होऐ चौल राजमां बगैरा बनाओ पूड़ियां बनाओ कड़ाह् बनाओ मठाइयां बनाओ ते अग्गें एह्दे कन्नै गै टिक्के बी आने आह्ले कन्नै कन्नै गै एह्बी आई जाने करवाचौथ आने आह्ली ऐ करवाचौथ गी बी जनानियां बड़ियां त्यारियां करदियां सारि्यां बंग्गां चूड़ियां बगैरा सूट साढ़ियां बगैरा खरीदियां ते सारें ई खुशी खुशी ध्यार औंदे ते सारे खुशी खुशी ध्यार बनांदे ते असें डोगरी लोकें ते गरीबें लोकें केह् बनाना असें ते थोह्ड़ी बहुत करदे ते बड़ा बड़ा करदे न ते असें केह् करना ग्रांईं लोकें किश निं करी सकदे असें ते गरीबें लोकें इयै किश करना जो बी जुड़ेआ बनेआ सारें गी खिलाओ पिलाओ खुशी खुशियै थोह्ड़ी बहोत होऐ अपने मन शरधा कन्नै देओ कुसै रोह् बरोध निं करो जो बी चीज़ देनी होऐ कुसै गी ते अच्छे मन कन्नै देओ खुशी कन्नै देओ ध्यारे ई अच्छे बोल्लो कुसै कन्नै देने गी नेईं बी जुड़दा तां बी बच्चें कन्नै स्याने कन्नै सारें कन्नै ते अपने मोमबत्तियां जगाओ अगरबत्तियां जगाओ जगनमालां घरै च लाओ ते अपना शैल ध्यार बनदा